जोंनि खाथियाव एबा जोंनि ओनसोलाव बिदि मोनसेल' पार्टि आं दिनैसिम मिथियो बे जाबाय जोंनि जौथ' संग्राम होनना बुङो जाय राभा हासंनि दारै दाजानाय आरो बेनि गाहायानो जाबाय दा टंकेस्वर राभा आरो बिथांमोननिफ्राय जोंथ' हानायमानि माबा मोनगासिनो दङ जेरै बायदि रायजोनि थाखाय कमिउनिटि हल जेराव जोङो मिटि आरि बानायनो हायो आरो बिथांमोननिफ्रायनो लामा फैयो आरो फरायफुनाय हौवासा हिनजावसाफोरनि थाखाय स्क'लारशिप होयो आरो जिहेतु जोंनि बे ओनसोलाव मैदेरनि जायगा नालाय बेयाव थायो जोंनो बेखिनिफ्राय जोङो मा होनो बासिनो थाखाय जोंनो टर्स लाइट होयो आरो जा हेफाजाब नांगौ बिथांमोना होजोबो आरो बेनि अनगायै जोंहा दङ बै माबा नेसनेल लेभेलनि जा पार्टि बिजेपि कंग्रेस बिथांमोनाबो दङ आरो जाय जेरै हायो बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होआ नङा होयो नाथाय खेबसे समाव बे राजखान्थियारि पार्टिफोरनि थाखायनो जोङो एसे एना एनि जानोगोनां बायध्य' जायो जेरै आं बे मोनसे पार्टिनि बे गुमैया दस्रा मोनसे फार्टिनि अब्ला मोनसे जुक्ति तर्क'आव जों एसे नांलाय खमलायबो जायो नाथाय होमब्लाबो जों गावनो गाव बुजियो बे पार्टिया बे राजखान्थि पार्टिया बोसोरबानिल' बोसोरबानि उनाव दस्राबो जानो हागौ त' बेनिखायनो जोङो बेनि अनगा बिनि बागै बारा जोङो बुंलाया जुलाया जों रायजोआ जा मोननांगौ सुबुंफोरा जा मोननांगौ बेखौनो आसा खालामनानै जोङो मोजाङैनो सोलिलाङो